اُتر پردیش میں بہت ساری امتیازی مقامات ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور اپنی منتیں مانگتے ہیں جیسے کہ مندر گورکھ ناتھ یہاں پر لوگ جاتے ہیں اپنا سر جُھکاتے ہیں اپنی منتیں مانگتے ہیں اور لوگ آشرم جاتے ہیں مسجد جاتے ہیں یہاں پر بھی لوگ جا کر کے عبادت کرتے ہیں اور اپنی منتیں مانگتے ہیں اور سر جُھکاتے ہیں شری کرشن مندر میں بھی لوگ جا کر کے وہاں پر بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور بھی اِسی طرح سے کئی جگہ ہے جہاں پر لوگ جا کر کے اپنی خواہشات کو ظاہر کرتے ہیں اور وہاں پر اپنا سر رکھ کر کے منتیں مانگتے ہیں